जी हाँ पिछले कुछ वर्षों में जोधपुर ज़िला बहुत बदल गया है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं जिस तरीक़े से एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हॉस्पिटल इत्यादि के खुलने के कारण जोधपुर ज़िले की आर्थिक और बुनियादी स्थिति बहुत बदल गई है विशेष रूप से इस की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढाँचे के मामले में जैसे जैसे यहाँ पर विकास हुआ है उसी तरीक़े से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार भी हुए हैं इन परिवर्तनों में राजस्थान सरकार का और यहाँ पर रहने वाले लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है यहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन को यहाँ की संस्कृति और विरासत ने बहुत प्रभावित किया है जिस तरीक़े से आर्थिक विकास बुनियादी ढाँचा सामाजिक परिवर्तन यहाँ के लोगों पर बहुत अच्छे तरीक़े से प्रभावित रहा है नवासियों पर यहाँ की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढाँचे का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जिस तरीक़े से यहाँ पर होने वाले विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनों के कारण यहाँ के लोगों ने उन में अपना जिस तरीक़े से योगदान दिया उसी तरीक़े से यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है